जोंनियावथ' गोदोहाय बान्दो दंबाबो बान्दोखौ थेनो हायामोन बै साबखाथि दैसाखौ बिनिफ्राय बे बान्दोखौ थेनो हायैआवनो बहुद माबा जादों थेखा जाबायमोन हा हु बन्दक माबा माबि होनानै जाबोनांबाय गोदो बिनिफ्राय नै दा दा इसे हुरागासे बान्दो थेनानैसो बे बान्दो थेना लानानैसो एसे उफाय जाबाय आरो बिनिफ्राय जालायबाय आरो बे बान्दो बायनानै आरो अभाब जाबावबाय बै माबायानो जोंनियाव बै थेखायानो थेखा बहुत थेखा जाबोबाय जोंनाव बे दैनि आंखालाव बेनिफ्राय दा बान्दोखौ थेफिनना लानानै एसे मोजां जाबोफिनदों आरो दा दा इसे मोजां जानानै दा सोरखारनि माबा बान्दोफोराबो स्लुइस गेटफ्राबो होबाय होबाय नालाय दा इसे मोजां उफाय जाबोबाय आरो जोंनियाव बे दा बर्थमानथ' ओय मोजाङानो खिन्थु गोदो ओय बिराद खस्थ' जाबोबाय जोंनिबाथ' बे हाफ्रानो सेन्थाथाला जोबोमोन दैनि अभाबाव दालाय दा जेबो सिन्था गैथारला आरो दैनि थाखाय दा जों बहुत सुबिदा मोननानै दं दा जोंनि खुन्द'आव आरो बेलेगावबोथ' बिदिनो दै बान्दो गैयैयाव असान्थि दंबायसो माइफ्रानो जाया खेथिफ्रानो दा जोंनियावबा हले बेराद सुबिदाथार आरो बेनिफ्राय दा माने दा बे मेसेङावबो खेथि मावो दैया सुबिदा नालाय बिदि मेसेङावबो गायो माइफोरखौनो आरो सोरबा माबा माबि गायो आरो जाग्रा लोंग्रा माबा फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं गायो दैनि सुबिदा जाबाय नालाय दैज्लाङाव दै नाङासै बिदिनो दैनि आंखाल गैथारला नालाय दा दा दा बर्थमानथ' बेराद मोजां जोंनियाव दा मेसेङावबाबो मेसें दैज्लाङाव दैज्लां आरो ओमफ्राय गोदो हले बेराद थेखानि गेजेरजों सोरखिबोबाय हा हु बन्दक होबोनांबाय माबा सोरबा फाननानै जानांबाय दा हले बिदि जेंना गैथ'थारा आरो दालाय दा खेथि बाथिफ्राबो मोजां नालाय दा सुख आरो दा गामिफ्रावबो जेंनायाथ' जोंनियाव बारा जेंना गैला बयबो बिदिनो मा होनो सोरखारनि माबा मोनदों सोरखारनि सहाय मोनदों न' बां मोनदों थाखा फैसाबो आइ बि एस माबा माबि मोनदों दा जेंना बहुत जेंनाफोरा इसे खम जाथारदों आरो दा जोंनियाव बर्थ'मान बेयाव सुबिदा मोनदों मानसिफ्रा सोरखारनिफ्राय दा जानाय लोंनायबाबो सोरखारानो हरजोबो माइरं दैरं दा बिदिनो बेखौनो जानानै सोलियो आरो दा खेथि बाथि हा हु गैयैफ्राबो बेजोंनो सोलिनानै दं मासे मासे मोनो माइरंफ्रा बेजोंनो जानानै दा थांनानै दङ जों दा जोंनि जायगायाव गुबुन जायगायाव माब्रै आं खिथा रोङा जोंनि जायगायावलाय दा बर्थ'मान सानथियानो सुबिदायानो